हे विश्वा विशयी सोडून घाला आदी आमी जे रावता ग्रहाचेर जो पृथ्वी आमी म्हणटा तेतूंत पृथ्वी सुद्दां सोडून आमच्या गोंयानूच उदकाचो प्रोब्लम उदकाची समस्या जी इतली आसा की तेचेरूच संशोधन केल्यार पुरो विश्व मागीर तर हांव पंचायतींत मेंबर आसलो पंच सदस्य म्हणटात तसो हांव आसलो आनी हांवेन पळयलां लोकांची कितली हालत जाता उदकाक लागून तर हो बेजीक म्हणजे आमी तेका प्रायम प्रायमरी प्राथमीक गरज जी आसा आमची तेका म्हणटा की पाणी शिवाय जीव नाही तसो ते उदका शिवाय जीव ना ते लोकांची हालत हांवेन पळयलां दुसऱ्या ग्रहार उदक सोदूं नाकात मंगळाचेर उदक आसा थंयसर मनीस रावूं शकता तेचे खातीर करोडो अबज्यांनी पयसो उडयता गव्हरमेंट तेचेकून आसतात हांगां सरूत हालत काडटा उदकाचे की तेचें खातीर हांगासर तो पयसो मोडात आनी ते आमचे जे टू पिवपाचे लायकिचें जे उदक आसा तें एकीकडेन करून तें कशें वाडोवपाचें वाॅटर हारवेस्टिंग म्हणटा रेन हारवेस्टिंग उदक पाणी अडवा जिरवा हें कंम्पलसरी करूंक जाय गव्हरमेंटान सगळ्यांक आनी जे कोण व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट करतात तेंकां तरी एटलिस्ट तेचें कडेन भरपूर पयसो आसा तेंका तरी तुमी करूंक जाय गव्हरमेंटान आनी हेचेर लक्ष दिवंक जाय हे बारीक लोकांची हालत जाता हितूंत आनी गव्हरमेंटाचें उदक येयना कारण टेंकर मागोवचे पडटात थोड्या कडेन ते टेंकर म्हारग जाल्यात टेंकर माफिया चल्ला बिजनेस चल्ला टेंकराचो मागीर तेंचो बिजनेस चलचो म्हण ते म्हाका दिसता गव्हरमेंटाक पयसो दिवन सप्लाय सारको करूनाका अशें सुद्दां चल्लां आसत तर विस्वान विस्वानच्यो गजाली मागीर आतां आमी जे विस्वान म्हणजे पृथ्वाचेर आमी रावता आनी ज्या रिजनान राज्यांत गोंयान सुद्दां हेचेर संशोधन करून लोकांची समस्या तुरंत म्हणजे बेगिनांतल्या बेगीन सोडोवची ही मागणी करतां हांव आनी बाकिचें संशोधन ग्रहांचें भायल्या ग्रहांचें संशोधन करपाक खूब आजून वगत आसा आनी तें कितलेंय केलें तें आमी तितूंत म्हाका दिसता फुल्ली हंड्रेड पर्संट आमी तेका केन्नाच समजूंक पावचे नात आमी जशें रावता तेका तरी पयलीं समजून घेवया आजूय आमच्या समुद्रांत कितें चल्लां तें आमकां खबर ना कोण पावोंक ना अशे जागे आसा आनी असले क्रिचर्स थंय आसात तेंच्या बद्दल आमकां म्हायती ना बेश्टेच मंगळार वचून उदक सोड सोदलें चंद्रार वचून आनीक कितें सोदलें असलें करून म्हाका तरी दिसना किदें फायदो आसा कसो इतल्यान मनीस तरी थंय वचपाचो ना आसात थंयसर मनशांक मरपाची पाळी येयल्या आनी हे थंयसर वोचोन जीवन सोदतात येका म्हाका तरी आतां अर्थ दिसना